जोंहा न'आ सिमेन्टनि आरोना ओमफ्राय बिदिनो लेथ्रा जाबाय थायो सुनांगौ जायो ओमफ्राय बेमा बेन्दों सोङो बिदिनो बेनिखायनो बुस्रिबाय थानांगौ जायो जि लेथ्रा जायो गथ'फोराबो गाग्लियो मायो बेनिखायनो सिबबाय थानांगौ जायो सुबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय हानि न'बो दङ हानि न'आ बिदिनो गोबोरखि होनानै हा रोगानानै लिरनांगौ जायो हानि न'खौबो साफा खालामनांगौ जायो उसुंफ्राव हाग्रा लुयो बेखौ साफा खालामनांगौ जायो जोङो बेनिखायनो लेथ्रा थाब्लाथ' बेमार जायो नालाय थाम्फै थामला फैयो हाग्रा बंग्रा थाब्ला न'फोरखौबो साफा दोनाबा बेमार आजार जायो बेनिखायनो साफा दोनो आरो सिबबाय थानांगौबो जायो बेमार आजार जानायनि थाखाय गथ'फोरखौ बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय साफा साफा दोननांगौ जायो बेनिखायनो आङो साफा खालामो आरो न'फोरखो सानफ्रोमबो सिबो आरो बेमा बेन्दोंफोरखो सानफ्रोमबो बुस्रियो न'फोरखो सिबफा सिबफा खालामबाय थायो